गुजरात में जाम मनोरंजन सा म मनोरंजन जा साधन अची विया आहिनि पहिरों खाली टी वी हूंदी हुई उते बि ॿ टे चैनल ईंदा हुया त माण्हू ॾिसंदा हुया पर हुन में ॿ टे मां बि हिकु ॿ पसंदि ईंदा हुया माण्हुनि खे त पहिरों ॾिसंदा हुया हाणे छा थी वियो आहे हाणे जाम साधन अची विया आहिनि यूट्यूब अची वियो आहे हॉटस्टार अची वियो आहे पोइ एमेज़ॉन मिनी टी वी अची वियो आहे उहो जाम अहिड़ा अची विया आहिनि त माण्हू हुते ॾिसी था सघनि पोइ यूट्यूब ते शॉर्ट्स था ठाहिनि व्लॉग्स था ठाहिनि पोइ हॉटस्टार ते जाम सीरीज़ अची वियूं आहिनि मूवीज़ अची वियूं आहिनि ओ टी टी ते बि माण्हू अगरि सिनीज़ा में मतिलबु ईअं सिनेमा में न वञिणो हुजे त माण्हू हॉटस्टार ते ई ॾिसी वठे ॿ जीअं नैटफ्लिक्स अची वियो आहे ओ टी टी में ई मूवी ॾिसी वठे मतिलबु वञण जी ज़रूरत ई न पए ऐं जीअं बुक माय शो आहे उते माण्हू पिकिचरुनि जी टिकट था बुक कराइनि ऐं इंस्टाग्राम ते रील्स था ठाहिनि यूट्यूब ते व्लॉग्स था ठाहिनि पंहिंजे रोज़ जो ॿुधाइनि था ईअं खिल मस्ती वारी ईअं वीडियोज़ था विझनि माण्हुनि खे खिलाइनि था त एंटरटेनमेंट लाइ अहिड़ी जाम शयूं अची वियूं आहिनि ऐं वीडियोस सीरीज़ अची वियूं आहिनि जाम त जीअं बॉलीवुड टॉलीवुड पोइ साउथ इंडियन सीरीज़ मूवीज़ अहिड़ी जाम शयूं अची वियूं आहिनि जीअं एमेज़ॉन मिनी टी वी ते जीअं हाफ सी ए गायनाकोलॉजिस्ट अहिड़ी जाम सीरीज़ अची वियूं आहिनि माण्हू ॾिसंदो ई रहे मतिलबु खिलंदो ई रहे माण्हू जाम प्रभावित थी वियो आहे एंटरटेंटमेंट में जेको हाणे आयो आहे पहिरों जाम घटि हुया टी वी में सीरियल पर हाणे जाम थी विया आहिनि त मां त ईअं नेटफ्लिक्स ते यूट्यूब ते इंस्टाग्राम ते वेठे वेठे सभु ईअं स्क्रॉल कनि था त सभु न्यूज़ थी मिली वञे ईअं ई न्यूज़ चैनल बि ॾिसण जी ज़रूरत नाहे मतिलबु सभु कुझु यूट्यूब इंस्टाग्राम अम मैक्सस्टार हॉटस्टार सभु उते ई थो मिली वञे माण्हुनि खे किथे वञण जी ज़रूरत ई नथी पए न थिएटरनि में वञण जी ज़रूरत पए न टी वी खोलण जी ज़रूरत थी पए सभु कुझु इन नंढे फ़ोन में मनोरंजन सॼो समाइजी वियो आहे माण्हू ॾिसंदो ई रहे ऐं खिलंदो ई रहे